सायकल ट्रॅक्टर फटफटी आनी शेवाळें रिक्षा आनी व्हडली रिक्षा आनी कंटेनर गाडी पिकअप ट्रॅक्टर गाडी मोटरसायकल बस बैलगाडी बूलडोजर जे सी पी फटफटी आनी ट्रॅक्टर रिक्षा शेवाळें आनी बस इलेक्ट्रीक बायक आनी

ट्रक ट्रेन आनी स्कूटर वेन ओमिनी आनी इनोवा रेंट अ कार आनी रेंट बायक टॅक्सी आनी लोकल रिक्षा प्रायवेट रिक्षा आनी स्कूल बस आनी वेन आनी श सायकल गियर सायकल ट्रॅक्टर